हमरा खाना बनबयके अनुभव तऽ ओते नहि छलै लेकिन हमरा घरमे उपनयन छलै जइमे सऽर सम्बन्धी बहुत लोक सब आयल छलथि लेकिन हमरा अते आदमीके खेनाइ नहि खाना नहि होइ छलै बनायल तऽ हम केना बनैबतहुँ तैयौ कहुना कऽके हम मतलब पड़ोस सबसँ कनि मदत लेलहुण हुनका सबसँ पुछलियनि इहो ने हमर तऽ आदत छलै चारि पाँच आदमीके खेनाय बनायके जइमे कत्ते नमक कते हल्दी कते चाउर कते आटा कते की बनेबाक छै आओर अते आदमीके जे बनबऽ पड़त तऽ हमरा नहि होइ छलै बनायल हम की करितहुँ तैयौ कोनो कोनो आदमीसँ मदति लेलहुँ जे बतेलथि जे एना ने एना करियौ तहूमे हमरा आलू काटयमे बहुत हमरा आलू काटल नहि होइत रहइए तऽ आलू ओते काले कटलहुँ ओकर तहन तकरबादसँ फेर हम फेर खाना बनबयके बाद हमरा ई नहि पता जे नमक कते दिअ तऽ एक दिन मतलब नमक कोनो चीजमे बेसी पड़ि जाइ छलै कोनो चीजमे कम पड़ि जाइ छलै जेना कि हम सब्जिये बनेलहुँ तऽ ओइमे हमरा आदत छलै कम तेल मसल्ला दैके लेकिन ओते आदमीके सबके तऽ नहि नीक लागैत रहय छन्हि कम तेल मसाला तऽ ओइमे हम अते मसाले खूब मसाले दऽ दै छलियै कोनो चीजमे कोनोमे कम्मे छलै तऽ हमरा ई सबके मतलब बहुत अथी